औ हेल' आंनाथ' रन्जित दङ रन्जित दं माइब्रा दं आमफ्राय जादु माइ दं माइ गोसोम गैया

जादुखौ माइ गोसोमखौ गायदोबाल माइ गोसोम बेराद दाम गोसा माइ गोसोमा उम रन्जितआ फारलासेआव देरस' औ मालाय माबायावनो बिदिनोखा बाजारावनो बिदिनोखा औ देरस'खा फारलासेआव माइरं दसथाखा गारजागोन बियो नों बिथारो लांफैथारोब्ला औ आयु बिदि एफा बुरजा गारनो हायाहाय

गारजाया हाय मालाय बाजारावनो फानखायो

बाजारावनो बिदिनोखा खाजिना होनाङा मा होनां खथ' आराम जाबाय ना जारलासोहाय

जारलासोहाय बियो दस थाखाल' गारगोन आङो फास थाखाल' गारगोन बुरजा गारजाया बाजाराव लांगोनना होनबालाय आंहा लांफैदो साल्लिसनि हरगोन मोजांहाय आयु जोलदोम जोलदोम गुफुरथार फोराननाय खथ' मोजां ज्लाव ज्लावखाथार उम जावखानाय मोजांखा फाननो होननानै दोनखाथारनाय औ दस थाखाल' गारगोन औ बाजारनि रेटखौ लानांगौना आरो बाजारनिफ्राय खम मोनबावसिगोनसो नोंहा

खालाम जाया दे मालिखनाव सोंजागोन सोंगोरनांगोन औ औ ए

बेमार हामोनो खथ' मोजां

दे औ दे औ दे औ

औ दे दोनसै होमबा